میں نے آپ کے ایپلیکیشن سے پزا آڈر کیا تھا جو کہ اب تک کہ مجھے ڈلیور نہیں ہوا ہے اور مجھے ابھی ابھی ایسا میسج آیا ہے کہ آپ کا آڈر ڈلیور ہو گیا ہے میں اسپائسی ڈلائڈ میڈیم سائز کا پزا آڈر کیا تھا میری آڈر آئی ڈی ہے فور ٹو نائن فائی آپ جلدی سے جلدی کر کے اس کا حل نکالیے مجھے فوراََ سے پزا ڈلیور کروائیے